म्हत्वाचे सण आसात ते क्रिसमस दिवाली चतुर्थी इस्टर ईद हे सगळे लोक खूब खूब मनयता आनी लोक एकामेकांक घरा आपयता बरे भाशेन जेवण तयार करता आनी खूब शांतीन एका खूब शांतीन मनयता